हाँ मुझे लगता है शिक्षित लोग अच्छी तरह पेश आते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस तरीके से बात की जाती है